जेह्के बी मतलब टुरिस्ट जि'यां मतलब कि एह् मानसर ऐ अपना मानससर बिच औंदे एह्दे बिच रोड़ दी बड़ी कमी ऐ रोड बी निं ऐ शैल सिंगल रोड़ ऐ ट्रक बी इं'या जंदे

रोड़ ऐ की खड्ढे पेई पेई गेदे लुक्क बी पटोई पटोई गेदी ओह्दे बाद च आई गेआ होर जि'यां चीची माता दा मंदर ऐ इत्त बी ओह् निं ऐ रोड़ साईड निं ऐ इत्त बी टुरिस्ट नै आना चाहिदा इत्त बी टुरिस्ट नै आना चाहिदा चीची माता मंदर इद्धर बी ते ओह्दे बाद आई गेआ बिलावर च इक्क बसोह्ली डैम ऐ ओह्बी इन्ना फेमस मश्हूर निं ऐ ते ओह्बी इन्ना मश्हूर निं ऐ उत्त बी मतलब रोड़ निं ऐ बाकी सब ठीक रोड़ निं ऐ ठीक होर ओह्दे कशा बाद आइया ओह्दे कशा बाद पत्नीटॉप होई गेआ ओह्दे च बी रोड़ दी बड़ी ओह् ऐ रोड़ बी निं ऐ ठीक इन्ना होर बाकी इत्थै आइया होर बाकी ठीक ऐ घुम्मन शुम्मन दी जगह होर जेह्के साढ़े मतलब कि निक्के आई गे ग्रांऽ बिच आई गे जि'यां मंदिर आई गे सगून च शिव टैम्पल दा मंदिर ऐ शिवजी दा मंदिर ऐ ते उत्त बी गौरमेंट नै दुकान बनाना चाहिदी होर दुकान बनाना चाहिदी होर कन्नै ओह् आई गेआ दुकान उद्धर बी बनाना चाहिदी की टुरिस्ट आना चाहिदे होर ओह्दे कशा बाद च आई गेआ जि'यां जम्मू बाह्वे आह्ली माता इद्धर बी ठीक ऐ ते होर ओह्दे कशा बाद च अपना मां वैष्णो देवी कटरा एह् बी ठीक ऐ इद्धर बी टुरिस्ट आने चाहिदे ते होर कन्नै टुरिस्ट मां वैष्णो देवी बी आना चाहिदे ते ओह्दे कशा बाद आई गेआ घुम्मने आह्ली जगह होर बी पत्नीटॉप होइया जैसे नत्थाटॉप होर जम्मू बाग ए बाहु जां उद्धर बी घुम्मने आह्ली जगह ठीक ऐ जम्मू बाग ए बाहु जाओ उद्धर बी घुम्मने आह्ली जगह ठीक ऐ पार्क बी हैन उद्धर होर बी अग्गै बड़ियां जगहां जेह्ड़ियां घुम्मने आह्ली जगह जम्मू जाओ ओह् बिक्रम चौक